جی ہاں میری كئی ساری كتابیں ہیں جو جن كو جو پسندیدہ كتابیں ہیں اور جو سچے واقعات پر مبنی ہیں اور ان میں سے جیسا كہ میں نے ابھی بتایا كہ سمندر میں چھلانگ یہ كتاب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اسی لیے ہے كہ یہ و حقائق پر مبنی كتاب ہے اور بہت خوبصورت كتاب ہے اس میں ایک طریقے سے انہوں نے اپنے سفر كے بارے میں لكھا ہے جو انہوں نے ہندوستان سے ایک خلیجی ممالک میں سفر كیا تھا اس كو انہوں نے بیان كیا ہے كافی خوبصورت كتاب ہے اسی لیے وہ میرے نزدیک